میں نے پہلے ڈاک ٹكٹ كے سكے جمع كیے ہیں كیونكہ میرے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب ہم لوگ اپنے معاشرتی زندگی میں ان چیزوں كی اہمیت كو دیكھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے كہ ڈاک ٹكٹ كی كیا اہمیت ہے اور اس سے ہماری تہذیب كا كیا واسطہ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت كی حامل ہیں اس كے لیے ہم لوگ كوشش كرتے ہیں اور پھر ہم لوگوں كو یہ ساری چیزیں ہماری تہذیب كے بارے میں بتاتی ہیں اس سے ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت كے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت اہمیت اور بہت قیمتی ہوتے ہیں كیونكہ ان چیزوں كا جمع كرنا ہمارا تعلیمی مقصد اور تعلیمی قدر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور ہم تمام لوگوں كو چاہیے كہ ڈاک ٹی ڈاک ٹكٹ سكے چٹانیں وغیرہ جمع كر كے ركھیں تاكہ پرانی روایات برقرار رہیں